मैंने अपने जीवन में कई प्रकार की ग़लती की और उन से मैंने बहुत कुछ सीखा है ऐसी ही मैं एक ग़लती के बारे में बताऊँ तो मैं अपने क्रिकेट टीम का कप्तान हूँ हमारी क्रिकेट टीम टूर्नामेंट में भाग ले रही थी हमारा पहला मैच था और मैंने टीम लिस्ट ग़लत बना दी फिर मुझे मैनेजर के द्वारा पता चला कि तुम्हारी टीम लिस्ट ग़लत है और फिर मैंने उन से जा कर माफ़ी भी मांगी और मुझे बहुत डाँट मिली फिर मैंने दूसरी टीम लिस्ट बना कर उसे और उसे सुधार कर टीम लिस्ट को खेल प्रबंधक के पास पहुंचाया